वर्चुअल गेम वर्चुअल गेम एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग मिलके एक साथ गेम खेलते हैं ग्रूप गेमिंग करते हैं बात वगैरह करते हैं फ़िरी ऑनलाइन गेम होते हैं और वीडियो चेट भी होता है ग्रूप में दोस्तों के साथ हम खेल सकते हैं इसके अंदर होस्टिंग ऑनलाइन गेम बन जाता है जैसे कि एक बंदा कोई होस्ट बन जाता है वर्चुअल गेम का और बाकी सब उसके अंडर में खेलते हैं तो वर्चुअल गेम का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है के हम लोग एक साथ मिलकर खेल सकते हैं और बहुत सारे गेम खेल सकते हैं हम उसके अंदर जो कि बहुत सारे चेलेंजिंग गेम्स रहते हैं फ़ाइटिंग गेम्स रहते हैं बहुत सारे गेम्स हैं दीगर गेम जो कि हम खेल सकते हैं वर्चुअल गेम में और इसके अंदर ग्लािसिज़ भी आते हैं वर्चुअल गेम के जिसके अंदर हमें ऐसा लगता कि हम रियालिटी में खेल रहा हों रिऐलिटी आज की अभी की जनरेशन में जो रिऐलिटी सेवन डी चल रही है वर्चुअल में जो कि बिलकुल रियल लगती है ऐसा कि हम रियल लाइफ़ में वो चीज़ को कर रहे हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि वर्चुअल गेम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है ओर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो एक बार आप लोग भी ट्राय ज़रूर करें वर्चुअल गेम